हमारी रसोई में विभिन्न बर्तन होते हैं जैसे गिलास होते हैं जिसे पानी पिया जाता है कटोरी होती है जिसमें लिक्विड चीज़ें जैसे दाल है खीर है यह पी जाती है और हमारे कूकर है जिसमें हम दाल चावल उबाले करते हैं कढ़ाई है जिसमें तलने का काम किया जाता है झाड़ें हैं जिससे हम तलते हैं चम्मच हैं जिससे हम लोग खाना खाते हैं गिलास है जिससे हम पानी पीते हैं कप है जिससे हम चाय पीते हैं प्लेट है जिसमें हम खाना खाते हैं नाश्ता करते हैं इसी प्रकार हमारे यहाँ बड़ी बड़ी थालियाँ होती हैं जिसमें हम मिठाइयाँ बनाते हैं इसी प्रकार से हमारे यहाँ माइक्रोवेव होता है यह भी बर्तन के रूप में कार्य किए जाते हैं विभिन्न प्रकार के बर्तन होते हैं जैसे काँच के कासे के स्टील के चाँदी के उन सबकी का उपयोग हमारे रसोई में किया जाता है